हैल्लो हां जी हून दिक्खो हून अस आई जंदे ट्रैकिंग बारै जियां हून अस चार दोस्त ऐ अस निकले अस कालेज टैम च बैठे दे हे ते अस कालेज च टैम बैठे दे हे असें प्रोफैसर गी आखेआ सर एह् करो कि असें घूमन जाना ऐ अस मनाली जाना ऐ सर होर आक्खा दे हे नेईं नेईं अस निं जाई सकदे कालेज दा प्लैन निं ते एसें केह् कीता उत्थै बैठे बैठे उत्थें कीता कि अपने चार दोस्त कट्ठे कीते जां पंज दोस्त कट्ठे कीते ग्रुप बनाया असें कि मनाली जाना असें अपने इ'यां प्लैन बनाया रफली कापी फड़ी ते असें प्लैन बनाया मनाली चलने आं ठीक ऐ मनाली जाना हा होर केह् करना हा खर्चा जोड़ना हा टैक्सी आह्ले गी काल कीती जियां ते टैक्सी आह्ली आखा दा हा असें चौदां ज्हार लैना दिल्ली तों उत्थें जाने दा जां जम्मू दा उत्थें जाने दा असें टैक्सी कीती असें इक दिन स्लैक्ट कीता असें दोस्तें गी आखेआ इन्ने इन्ने पैहे पाओ ते अपना चलगे उत्थें असें इक दिन फिर स्लैक्ट कीता म्हीने च इक दिन अस सारे कालेज छुट्टियां ही इलैक्शन दे दिन चलै दे हे असें गड्डी कीती इनोवा ते जियां उन्न चौदां ज्हार रपेआ साढ़े कोला मंगेआ दिल्ली तों अपने मनाली जाने आस्तै ते थ्री डेज दा प्लैन हा फोर डेज दा ते अस निकली गे अस निकली गे जियां असें सत्त दोस्त कीते ते सत्त दोस्त ते इ'यां अपनी गड्डी च निकले बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें अपने घूमदे फिरदे पैह्लें चंडीगढ़ निकले राक गार्डन राक गार्डन तों असें केह् कीता ग्रुप हा ना ग्रुप च अपना मजा आंदा अपने कट्ठे लंच कीते स्नैक्स कीते अपने आप इक स्टैट्रजी बनाई दी ही असें कि केह् करना ते ओह्दे बिच्च असें केह् कीता कि अस जियां चंडीगढ़ चली गे इक इक दिन उत्थें रुके राक गार्डन घूमे अपने सुकना लेक घूमे सैक्टर सतारां घूमे बत्ती घूमे बाई घूमे ते खरड़ गे उद्धरों फिर अस सिद्धे निकले ते अपने पुज्जी गे सोलन सोलन थोह्ड़ा जेआ घूमे उद्धरों फिर असें मनाली दा रस्ता फड़ी लेआ मनाली गे उत्थें असें अपने पैरागलाईडिंग कीती ते रिवर राफ्टिंग कीती ते बड़ा कुछ होंदे ओह्दे बिच्च केह् होंदा कि सानूं इक मतलब इक मांइड फ्रैश होई जंदा दोस्तें कन्नै ते कन्नै केह् होई जंदा कि असें घुृूमने फिरने दा इक एह् बी अपनी इक होंदी केह् नांऽ शौंक होंदा अपने घूमने फिरने दा ग्रुप दोस्ती जारी होंदी दोस्ती जारी च केह् होंदा कि बंदे दा ओह् होई जंदा कि कंप्लीट होई जंदा कि ग्रुप कनेह् दा ऐ कोई कनेह् दा ऐ कोई नेईं ऐ फिलिंगस मिलदी नेईं मिलदी नेचर मिलदी नेईं मिलदी केईं होंदे कि ओह् निं करी सकदे केह् नांऽ आपस च नेईं जाई सकदे जां कोई कंप्रोमाइज नेईं करने आह्ला ते साढ़ा जेह्ड़ा ग्रुप हा अट्ठ दोस्तें दा सारे जम्मू दे हे सारे अपने लोकल मुड़े हे डोगरे मुड़े हे सारे निकली गे अपने सत्त दिन लाए उत्थें अस गे कन्नै आंदे धोड़ी फिर अस बक्खरी बक्खरी जगह् गे जियां मनाली गे रोहतांग वैली गे सोलन वैली गे उत्थें सनोफाल होआ दी हा असें कोई खेलेआ उत्थें पैरागलाईडिंग कीती पैराशूट कीता रीवर राफ्टिंग कीती असें कोई पंदरां किलो मीटर दी ते कैह्ने दी गल्ल एह् ऐ कि जित्थें मर्जी घूमी सकदे हून पिछले दिनें अस उत्थूं दा आए ते अस प्लैन बनाई लेआ अम्बरसर जान दा दो दिन असें अम्बरसर लाए उत्थें अपने घूमेे बाघा बार्डर गे जियां शाम्मी उत्थें गे अपने दुर्गायाना मन्दर गे गोल्डन बैठे पूरी रात उत्थें इंजाय कीता अपना लंगर शंगर खाद्धा सेवा कीती ते घर आई गे फिर परतियै असें प्लैन बनाई लेआ पिछले दिनें चलो जी इद्धर चलने आं केह् नांऽ मकलोडगंज ते खजियार चलने आं जियां अस खजियार चली गे ते खजियार जाने दा केह् होएआ कि उद्धर अस मुड़े गे अपने चार अपनी गड्डी लेइयै ते अस आपें चली गे उत्थै लाए कोई त्रै दिन लाए शाम्मी घूमे उत्थें हैनी उत्थें मिनी स्विजरलैंड ऐ मिनी स्विजरलैंड घूमे ओह्दे बाद अस आई गे अस मकलोडगंज उत्थें रूम शूम लैता उत्थें घूमे ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि मतलब इंजायमैंट होई जंदी बंदा इक फ्रैश होई जंदा उत्थूं थोह्ड़ी शापिंग कीती घरै आस्तै ते खाद्धा पीता घर आई गे